जोंनि हारिमुनि गाहाय पेसायानो जाहैबाय खेराय मोसानाय बागुरुमबा मोसानाय दाउस्रि देलाय मोसानाय ना गुरनाय मोसानाय आरो बायदि रोखोमनि मोसानाय दंबावो बे पेसाखौ नागेरनानै जोंनि मानसिफ्रा नागिरना हमदांनो मोनदों मानोना जों जोंनि बे बागुरुमबा मोसानाय दाहाल थुंग्रि सिबनाय मोसानाय बेफोरखौ जों दिनथिनानै जोंनि हारिखौ जों जौगाखां होनो हायो आरो जोंनि हारिखौ जों सिनायथि लाहोनो हायो मानोना जों गुबुन हारिनि सुबुंफोरनो बा मानसिफोरनो जोङो दिन्थिनो हायो जे जोंनि बर' हारिआवबो जोंहा बेबायदि पेसा दङ होननानै जों दिन्थिनो हायो आरो जों गुबुन हारिनि सुबुंफोरनोबो जों लोगोसे बिसोरखौ जयैनो लाफानानै जोंबो बेसोरखौ सोलों होनो हायोबा जोङो सोलाय सोल' खालामनो बो हायो मानो होनोबा जों मानि जोंनि हारिमुनि सिनायथि होनोबा जोंनि सिनायथिबो जों खालामना होनो लानो हायो बेनिखायनो मा जों मानि गुबुन गुबुन गुबुन हारिजों गुबुन गुबुन हादराव थांनानै जों जोंनि हारिमुखौ दिनथिनायजों लोगोसे जोंनि बर' माहारिनि सोमोन्दै जों खिनथानानै जोंनि हारिखौ जौगा होनाय आरो जोंनि हारिनि सिनायथिखौ मानि गोबांनिफ्राय गोबां मिथि होनो नाजानायजों लोगोसे जों मा मोजां जोंनि हारिनि जौगाखांनायखौ लाबोनो हायो